मैंने साथी और समूह के साथ योग अभ्यास किया है यह अनुभव मेरे अकेले अभ्यास करने से बहुत अलग था मिलकर हम यह समूह मे हम जितना अभ्यास कर सकते है वह हम अकेले नहीं कर पाते अकेले मे हम दो चार मिनट या दस मिनट बहुत ज़्यादा हम कर पाते हैं और समूह मे मिलकर हम इसको लम्बे समय तक बहुत मिल जुल कर आराम से कर लेते हैं और एक दूसरे की हम योग अभ्यास मे भी सहायता कर लेते हैं अकेले में हमें किसी प्रकार की सहायता नही मिलती और हमारा कम मन करता है योग अभ्यास करने का इसलिए जो मैंने पहले समूह में जो अभ्यास किया था वह मेरा अनुभव अलग था और अकेले में योग अभ्यास करने का अनुभव मेरा कम है